हम अपने बचपन में लुका छिपी लुका छिपी खेल में ये होता है कि एक लोग चोर हो जाएंगे बाक़ि दस दस लोग आठ लोग सात लोग जीतने पर्सन में गेम होता होगा वो लोग पास हो जाएंगे एक लोग जा के कहीं मतलब अच्छा ख़ासा जगह देख के वो उसके बीच जा के लोग छिप जाएंगे जो चोर रहेगा उसको ढूंढते हुए आएगा तो उसमें अलग अलग से प्रक्रिया रहती है उसके साथ में उस गेम के साथ साथ गुल्ली डंडा किर्केट अधिक से अधिक रुची किर्केट में रखते थे किर्केट में ये था कि उसमें अधिक से तो ग्यारह टीम होना चाहिए ग्यारह फिर ग्यारह फील्डर ग्यारह फिल्टर के वजाय हम लोग अपने बचपन में चार फील्डर पाँच फील्डलर मतलब उस समय के हिसाब से जीतने लोग मिलते थे उतने फील्टर में गेम इस्टार्ट कर देते थे आगे फिर जो आते थे तो उनको लेते थे नहीं नहीं मन था तो नहीं लेते थे क्योंकि बचपन में ये भी होता है कि इनको खिलाएं इनको ना खिलाएं ये भी अधिक कंदिसन होता है इस लिए उस टाइम हम लोग उनको लेना पसंद करते थे नहीं पसंद करते थे उसके साथ कौन बैटिंग कर रहा है कैस किस हिसाब से बैटिंग कर रहा है किस हिसाब से शौर्ट मार रहा है कैसे फील्डिंग कर रहा है कैसे बौलिंग कर रहा है कैसे अम्पाइरिंग कर रहा है इस सब पर अधिक ध्यान रखते थे और जो गेम का लीडर होता है कैप्टन कैप्टन का अधिक से अधिक पद संभालते थे कैप्टन कप्तानी करते समय समझ लीजिए किसको कब किस टाइम पर बौलिंग देना चाहिए किसको किस टैइम पर बैटिंग के लिए उतरना चाहिए किसको कहाँ पर फील्डिंग देना चाहिए ये सब अधिक काम करते थे